गैस एजेंसी खे फ़ोन करे चवंदासि की मूंखे हाणे हिन सिलैंडर जी ज़रूरत न आहे जेको तव्हां गैस बुक कयो हो त हुन खे महिरबानी करे तव्हां ख़ारिजु करण जी कोशिशि कयो ऐं तव्हांजी वॾी महिरबानी थींदी